अ'ऊं अजय बोल्ला ना रियासी दा साढ़े इत्थै बड़े सारे पेड़ पौधे न जेह्ड़े लोक बड्ढा दे बड्ढने कन्नै केह् होंदा कि इक ते स्हानू आखदे लोक आक्सीजन दी कमी औंदी

लाइयै ते इ'यां सुट्टी दिंदे किश जिसलै गोरमैंट स्कीम दिन्दी केई बारी केह् होंदा कि ओह् स्कीम बूह्टे सारे दे सारे लग्गी जंदे उ'नें जंगल तारां बी लग्गी जांदियां कंढै कंढै तारां लग्गने नै केह् ऐ कि बूह्टा जेह्ड़ा सेफ स्हेई रोह्नदा साढ़ा केईं लोक केह् करदे केईं बारी ओह् बूह्टे लैंदे ते इ'यां गै रक्खी ओड़दे उनें गी ना ओह् लांदे ते ना ओ कुसै गी लान दिंदे कुछ लोक जेह्ड़ा गोरमैंट कन्नै कोम्प्रोमाईज करियै चलदे की हां स्कीम लग्गी जाग असें फायदा होंदा नोह्ड़े कन्नै उनें गोरमैंट दा वि इय्यै की

जिन्नी जगह उन्नै कवर कीती उदे कुछ नुआढ़े अंदर साढ़ी जगह जमीन जित्थै अस रांह्दे बांह्दे हे किश ओह् बी आई बूह्टे बी बड़े सारे आई गे जेह्दे कन्नै कि उंदा वातावरण गी नुक्सान होआ ओह्दे कन्नै डैम बनने नै असें चलो रोजगार लब्भी गेआ कोई कम्म ध्याड़ी लान्ने जेह्ड़ा दूर ग्रां जाना पौंदा हा ते अजकल अस इत्थै गै लाई सकने ओह्दे कन्नै असें बड़े सारे चैलेंज बी पूरे होई गे कि हां कम्म थ्होआ दा करा दे किश नेईं बी थ्होंदा बूह्टे शूह्टे जेह्ड़े लोक बढदे हे हुन लाने कन्नै बी बूह्टे बड़े बाकी इत्थै नैचुरल सोर्स बी साढ़े कोल बड़ा जि'यां कोई पीने आह्ला पानी साफ पानी थोइंदा असेईं इत्थें कच्छ जाओ बौली दिक्खो उद्धर बी केईं बारी लोक जन्दे गंद गुंद पांदे अस अ'ऊं जिसलै बी कुतै उद्धर ग्रां जन्नां कि उनें इयै गल्ल आखना की यरा गंद नि पा रो साफ सुथरा रक्खा रो स्कूल होई गे स्कूलें कच्छ बी साफ सुथरा कोई बूह्टा लाओ कि लोकें पता लग्गै कि नेईं साढ़ा इद्धर है किश बने दा रियासी डिस्ट्रिक्ट च लभदा कुसै गी बी लोक जन्दे छड़ा गंद पांदे अग्गै पिच्छै